हाथ से बने हुए कपड़ों में समय ज़्यादा लगता है और लागत ज़्यादा लगता है मसीन से बने हुए कपड़ों में समय कम लगता है और लागत कम लगती है और जो मसीन से बने कपड़े हैं जो लैंडलॉर्ड में जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं और हाथ से बने कपड़े थोड़ा देरी से पहुंचते हैं इसलिए दोनों कपड़ों में अंतर है जैसे हाथ से बने कपड़े में टाइम लगता है लेकिन वह पहनने में बहुत ही आरामदायक कपड़े होते हैं और वो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे तरीके से सुकून प्रदान करते हैं हमको और हमें पहनने में आराम मिलता है वैसे ही मसीन से जो सिले हुए कपड़े हैं वो हमको पहनने में उतने आरामदायक नहीं होते हैं इसलिए दोनों कपड़ों में बहुत अंतर है और खरीदने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है खैर आजकल तो कोई इतना टाइम नहीं रहता है कि हाथ से बनाएं कपड़े मसीन से ही बनाया जाता है और यदि कहीं गलती से हमको हाथ से बनाए हुए कपड़े मिल गए और वहीं पर मसीन से बनाए हुए कपड़े मिल गए तो हम ज़्यादा महत्व हाथ से बने हुए कपड़ों को खरीदने में देते हैं